नमस्ते आप क्या आइसक्रीम से बोल रहें हैं सर मुझे आइसक्रीम खरीदनी है तो क्या क्या लगेगा रेट कौन कौन कौन कौन से फ़्लेवर हैं आपकी दुकान आप आपकी दुकान की है ना बेस्ट आइसक्रीम कौनसी है मुझे बताना

और कोई बेस्ट क्वालिटी की और कोई बेस्ट क्वालिटी क्वालिटी की है क्या वॉलनट वाली कोई आइसक्रीम है क्या वॉल वॉलनट वाली कोई आइसक्रीम है काजू की हाँ और ना फ़ैमिली पैक की क्या रेट पड़ेगी तो अगर हम ज़्यादा आइसक्रीम चाहिए तो कोई डिस्काउंट विस्काउंट देते हो नेक्स्ट टाइम मेरा बर्थडे है इसलिए मुझे ना आइसक्रीम खरीदनी है तो मुझे सौ आइसक्रीम लेनी पड़ेगी कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा तो खराब तो नहीं हो जाएगा हम घर लाएंगे तो घर पे हम कैसे रख पाएंगे उस आइसक्रीम को मैं कह रहा हूँ घर पे हम उस आइसक्रीम को कैसे रख पाएंगे आप कुछ बॉक्स वॉक्स दो तीन चार घंटे में ठीक है मैं ठीक है मैं आपको ऑर्डर दूंगा दो तीन दिन में बता दूंगा ठीक है हाँ ठीक है धन्यवाद